असांजी सरकारु कहिड़ा तरीक़ा अपनाया आहिनि जीअं असांजी पसगीरदाई साफ़ु ऐं शुद्ध रहे जीअं त असी उल्हासनगर में रहूं था असांजी महानगर पालिका इन कार्य में अगरि करण घुरो पंहिंजो क़दमु वधायो आहे जीअं मोदी सरकारु स्वच्छ भारत अभियान चालू कयो हुन जे मदे नज़र रखी करे अॼु असांजी महानगर पालिका अॼ खां ॿ साल अॻ में

उन्हनि खे साफ़ु सफ़ाई जे हिसाब सां पाणी ॾियणो वञे थो ऐं हाणे उहे बूटा वॾी वॾा थी विया आहिनि ऐं उन्हनि बूटनि मां वण थियण खां पोइ उन्हनि वणनि ते बि पखियुनि खे बि चङो आसिरो मिली रहियो आहे ऐं उन हिसाब सां अॼु महानगर पालिका असांजे उल्हासनगर में पंहिंजे स्वच्छ अभियान ई तर्फ़ा तरि तरीक़े सां अॼु सुबुहु ऐं शाम ॿ दफ़ा मुनिस्पाल्टीअ जूं गाॾियूं अचनि थियूं जेके हर घर हर दुकान हर मुहले हर बिल्डिंग मां कचिरो खणी वञनि थियूं ऐं इन जे हिसाब सां अॼु असांजे उल्हासनगर जी महानगर पालिका अॼु ठाणा डिस्ट्रिक जे अंदरि पहिरों नम्बर बीठी आहे मुंहिंजे हिसाब सां